अभी गाँव घरमे गाँव घरमे जे छै हमरा आरके अभी बहुत अत्यचार भए रहल छै कही मर्डर भए रहल छै केतनाके किछु भए जाइ छै कोइ दारू पी कऽ कोइ मरि जाइ छै ककरो साँप काटि लै छै ककरो किछु भए जाइ छै कोइ फाॅंसी लटैक जाइ छै कोइ आगिमे जलै छै मरि जाइ छै कोइ न्यूज बला कोइ प्रशासन देखै बला नहि आबि रहल छै यहाँ पे अभी जे है ने अभी जे छै अभी दिने दुपहर सबके मारने घुरै छै लोकके कतौ कीढनेप भए जाइ छै कतौ किछु भए जाइ छै एना होइ छै ओना होइ छै कोइ देखै बला नहि छै अभी बड़ा बड़ा शहरमे जे छै ने तुरन्त न्यूज पेपर छपि जाइ छै तुरन्त एते ओत्ते मर्डर भेलै कहीँ चीज भेलै मोबाइल पे चैनल पर देखाबै लागै छै गाँव घरके किछु भी नहि देखाबै छै टी वी चैनल मोबाइल पे छोटा मोटा शहर भेलै ई सभमे कोइ न्यूज बला चैनल बला नहि आबि रहल छै अभी रानीगंजमे पूर्णियामे एते ओते अभी सकरो कही किछु भए रहल छै तऽ पेपरमे तुरन्त छपि जाइ छै रानी गाँव देहातमे कोइ देखै बला नहि छै बच्चा सब पढ़ै लए जाइ छै तऽ माय बाप इहाँ सोचै झाड़ी पढ़ै लऽ गेल छै पढ़ि कऽ हेतै कते की हेतै रस्तामे नहि हेतै ओकरा कोइ देखै बला नहि छै कोइ प्रशासन नहि छै देखै बला कि बच्चा सभके बच्चा माय बापके बच्चा सभ गेलैए पढ़ै लए इसकुल कही किछु भए गेलै सब माय बाप के डर लागल रहै छै कही प्रशासनसँ देखै बला नहि छै केना की भेलै नहि भेलै बच्चा सब पढ़ै लए गेल छै इसकुल केना की हेतै खेलते खेलते ककरो साँप काटि लेलकै तऽ कोइ मरि गेलै ककरो किछु भए गेलै ककरो पएर कटि गेलै ककरो किछु भए गेलै कोइ देखै बला नहि छै गाँव घरमे अभी चलते चलतेमे कोइ बेमारी तुरन्त भए गेलै ककरो देखै बला कोइ नहि छै कोइ न्यूज पेपर नहि छपै बला छै कोइ प्रशासन नहि आबि रहल छै गाँव घरमे देखैके लिए पब्लिक सब पे की भए रहल छै दिने देखार केकरो किछो करि दै छै केकरो किछु भए जाइ छै गाँव घरमे बच्चा सब इधर उधर अभी पूरा हत्या भए रहल छै ककरो दिनमे घर घुसि जाइ छै बलात्कार करि लै छै तऽ ककरो घर घुसि जाइ छै कोइ नहि भागि गेलै कोइ नहि भागि गेलै कोइ पेपर छपै बला नहि छै प्रशासन नहि आबि रहल छै गाँव घरमे देखैके लिए अभी पब्लिक सबके बहुत दिक्कत भए रहल छै गाँव घरमे केने रहियै केकरो जेन्ट्स बाहर गेलै लेडीज घरमे छै तऽ दिने देखार ओकरा घर घुसि जाइ छै जर जबरदस्ती करऽ लागै छै कोइ देखै बला नहि छै केना आदमी रहतै गाँव घरमे कोइ सुनै बला नहि छै जकरे कहतै तऽ कहतै वएह बदमास छै ओकरा देखैके लिए आदमी चाही प्रदर्शन चाही कोइ नहि आबि रहल छै देखैके लिए कोनो आदमी रहतै अभी गाँव घरमे बहुत जरूरी प्रोमोशनके जरूरी है पेपर छपने बला न्यूज बला नही आबै छै देखै लऽ केना की करियै नहि करियै आदमी केना रहतै गाँवमे बच्चा सब छोटा छोटा छै गरीब लोग है गरीब लोग लोक छियै हमरा आरके बाहर नहि जेतै कमाबै ले केना रहियै की करियै कोइ देखै बला नहि छै केना हमलोग के दिन जेतै कोइ मीडिया वला न्यूज बला नहि आबि रहल छै किछु भी होइ छै तऽ नहि आबि रहल छै सुनयके लिए अभी मीडिया वाला सब जरूरत छै एते ने गाँवमे अभी बाहरमे शहरमे किछु भी होइ छै तुरन्त मीडिया वला पहुँचय छै जते देखयके लिए तैयार नहि छै गाँवमे पेपर नहि छपि रहल छै कोइ हत्या कोइ काम भए रहल छै तऽ पेपर छपैके लिए तैयार नहि छै आदमी ओहनो अथी करि दै छै अन्धर तूफान अयलै किछु भी अयलै मर्डर भए जाइ छै आदमीके मौत भए जाइ छै जते देखते मौत भए जाइ छै कोइ न्यूज पेपर बला मीडिया बला नहि पहुँच रहल छै गाँव घरमे वही जब शहर बजारमे होयतै तुरंत मीडिया वला पेपर छै जेतय तुरंत पहुँच जेतय गाँव घर मे देखय मे तैयार नै छै कोइ मीडिया वला